मैं ज़्यादातर कैमरों से तो अपने प्रकृति प्रकृति की फोटो ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ जंगली जानवरों की प्रकृति की फोटो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे उनसे शांति मिलती है उन्हें देखना पसंद है पहाड़ों पर जाता हूँ तो मैं उधर के जो लोग लोग हैं या उधर की जो फोटो है वो मैं ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ और वैसे हमारे परिवार में कोई हास्य कोई ऐसा ऐसे हम जब मिलते हैं तब उनकी फोटो लेता हूँ वो भी मुझे काफ़ी पसंद है कभी वो कोई पुरानी यादों की तरह पुरानी यादों के हिसाब से मैं अपने पास रखता हूँ जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बाद में हम कभी देखते हैं तो हमें बढ़िया फील होता होता हैं कि भाई हाँ भाई हम इस दिन हम ऐसे थे इस दिन हमने इतने मज़े किए ये सब जो चीज़ें हैं ये सब यादें इसमें रहती हैं